जोंनि फोरबो फालिनायावनो बुहुत खस्त' जायो मानो होनबा जोंहा जांख्रिखां फोथाराव दिनै हारिमु हारिमु कालसार खालामनो थाखाय दिनै जोंहा बर'नि ट्रेडिस्नेल दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ बायनो थाखाय जोंहा बिराथ खस्त' जायो आरो जोंहा दिनै बर'नि हारिमु बर'नि मेथाइजोंनो दिनै मोसायो आरो बर'नि मेथाइजोंनो जों दिनै मुसुरो दिनै जों खाम ज'था सिफुं सेरजा बेफोरबायदिखौ लानानै जों दिनै बर'नि हारिमु ट्रेडिस्नेल बर'नि सिनायथिखौ जों देखायनो थाखाय जों दिनै बर'नि गानजों गानजोंनो जों दिनै मोसायो आरो जों दिनै बर'नि गान्नाय जोमनाय देलायनाय बेफोरजोंनो जों बर'नि कालसारखौनो जों सिनायथि होयो आरो जों बे जोंनि जांख्रिख्रां हारिमु फोथाराव जों दिनै फान्सन खुंनायानो जाहैबाय जोंनि हारिमुनि कालसार आरो जों बिखौ अरायबो खुंबाय थागोन जों बर'नि कालसारखौ जों अरायबो देब्लप खालामगोन आरो जों जोंखौ देब्लप खालामनो एसेबाबो हेफाजाब होनांगोन जों दिनै गान्नाय जोमनायफोरखौ जों दिनै खाम सिफुं ज'थाफोरखौ बायनो थाखाय जोंनो एसेबाबो रेहाय नांगौ मानो होन्नानै बुङोबा जों बेफोरखौ बायनो थाखाय एसेबाबो खस्त' जायो जों दिनै बर'नि मेथाइजोंनो मोसायो मानो होननानै बुङोबा जों गुबुन हारिफोरनि मेथाइजों जों मोसाया मानो होननानै बुङोबा जों जोंनि हारिनि बर'नि मेथाइजोंनो मोसागोन मा जों मालायनि मेथाइजों मानो मोसानो जों जोंनि हारिनि मेथाइजोंनो जों मोसागोन आरो जों जों मालायनि हारिनि मेथाइजों जों माब्लाबाबो मोसाया आरो जों जोंनि हारिनि सिनायथिखौ अरायबो देखायबाय थागोन आरो जों जांख्रिखां फोथायाव अरायबो फान्सन बोसोरफ्रोमबो जों खुङो बिनि थाखाय जोंनो एसेबाबो रेहाय नांगौ जायो मानो होननानै बुंबा जोंहा थाखा फैसा एसेबाबो बुहुत खम जानानै थायो बिनिखायनो जोङो खांनो बानायनो थाखाय बा खुंनो थाखाय जोंनो एसेबाबो रेहाय नांगौ मानो होननानै बुङोबा जोंहा एसे बुहुतबाबो प्रब्लेम जायो जोंहा बर'नि हारिनि हारिमुनि थाखाय एसेबाबो नेरसोन खालामनो थाखाय जों बोसोरफ्रामबो फालिनाय जायो मानो होननानै बुंबा जोंहा बर'नि कालसारखौ देखायनांगौ बिनिखायनो जोङो गान्नाय जोमनाय संनाय खावनाय गासैबो बर'नि कालसारफोरखौ जोङो जेब्ला जों फालियो अब्ला जों गासैबो खोन्थाजोबो जोंहा बिफोरखौ बायनो थाखाय एसेबाबो खस्त' जायो आरो बेफोरखौ बायनो थाखाय रां खावरि एसेबाबो खस्त' जायो बेखौ जोंनो एसेबाबो रेहाय नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा रां खावरिनि बुहुत खम गान्नाय जोमनायखौ लानानै जोङो खुंनो थाखाय बायदिसिना बानायनो थाखाय स्टेज बा फान्सनफोनि स्टेजखौ बक्सफोरखौ दामनो लायनो थाखाय जोंना फैसानि एसेबाबो प्रब्लेम जायो जोंनो बेखौ एसेबाबो दिसकाउन्ट नांगौ अननानै जोंनो एसेबाबो रेहाय नांगौ आरो